جی فرمائیے ساگر ریسٹورینٹ جی جی آپ ساگر ریسٹورینٹ کے آنر سے بات کر رہے ہیں فرمائیے آپ کے لیے کیا آرڈر ہے بھائی جی جی ہمارے یہاں بہت سارے اوڈرز ہمارے یہاں موصول ہوتے ہیں ہمارے یہاں کئی طرح کے کھانے وغیرہ بنتے ہیں جیسے کہ مان کے چلیے ہمارے یہاں تندوری نان ہوا چکن گریوی ہوا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈش چائنیز ڈش وغیرہ بھی تیار ہوتے ہیں جی جی یہ تو ہمارے یہاں کا فیوریٹ ڈش ہے آپ جب بھی چاہیں جتنا بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں آپ جو ہے منگوا سکتے ہیں ہمارے یہاں آن لائن کا بھی سویدھا ہے جی جی اسی لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا یہ ساگر ریسٹورینٹ کا جو آپ نے نام سنا ہے تو ایسے ہی نہیں سنا ہے ہمارے یہاں کا یہ ڈش جو ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا یہ بہت ہی ہمارے یہاں کا فیوریٹ ہے اور صرف بہار سے ہی نہیں ہندوستان کے کئی ضلعوں سے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں ہمارے صوبے ہمارے صوبہ بہار کے اندر میں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس ریسٹورینٹ میں یہ ڈش کھا کے یہاں سے جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں تو آپ بے جھجھک جو ہے آپ ہمارے یہاں آئیں اور ہمارے یہاں آنے کے بعد یہاں سے کھانا آپ لے لیں کھا لیں یا لے لیں یا پیک کروا لیں اور اس کے بعد آپ اپنا فیک بے فیڈ بیک دیں جب آپ کو تسلی ہو جائے گی تبھی جا کے جو ہے ہم کسٹمر کا جو ہے پیمنٹ ایکسپٹ کرتے ہیں جب تک کسی کو تسلی نہیں ہوتی ہے جی جی کیا بولنا چاہتے ہیں آپ دیکھیے ہماری دکان جو ہے صبح فجر بعد چھ بجے کھل جاتی ہے اور شام کے ٹھیک آٹھ بجتے بجتے ہماری دکان بند ہو جاتی ہے آپ اس وقت میں کبھی بھی کسی کو بھیج کر بھی یا آن لائن بھی آپ جو ہے جتنی بھی ڈشز آپ کو چاہیے وہ سارے کے سارے آپ منگوا سکتے ہیں یا اوڈر کروا سکتے ہیں یا خود سے پیکنگ کروا کے لے کے جا سکتے ہیں جی دیکھیے اگر آپ وہ یہ اگر منگوا رہے ہیں اوڈر پہ تو کھانے کے ڈش کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے ڈلیوری چارج پے کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمارا ایک سو پانچ روپے ہے اور اس کے علاوہ اس کا ریٹ جو ہے ہمارے یہاں مینیمم جو ہے ساڑھے چار سو سے لے کے چار سو پچہتر پچہتر روپے میں مل جاتا ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ